जी हाँ हमारे आस पास के प्रमुख जनजातीय इलाक़े बहुत सारे हैं जो कि मध्य प्रदेश में ही आते हैं उन में से कुछ इलाक़े मंडला और छत्तीसगढ़ छिंदवाड़ा और ऐसे ही बहुत सारे राज्य है जैसे कि ग्वालियर संभाग हो गया और वास्तव हो गया और भी बहहुत सारे इलाक़े हैं जैसे कि पातालकोट जहाँ इत्यादि जगहों पर आते हैं और इन राज्यों के जो बारे में मतलब इन सॉरी इन राज्य जो हैं जहाँ पर ये जनजातिया रहती हैं इनके बारे में कुछ कुछ नाम मैं जानता हूँ जो कि मैं आपको बता सकता हूँ जैसे कि भारिया बेघा और कोरबा और कारवा ये सब जनजातियाँ जो कि इन इलाक़ों पर रहती हैं और इनके बारे में मैं थोड़ा बहुत जो जानता हूँ जो इनकी आवश्यकताऍं हैं जो कि बुनियादी और शिक्षा स्वास्थयथा और आदि चीज़ों पर जो उनकी मुश्किलें हैं या फिर जो कहें कि इनकी जो पहोंच से दूर हैं मैं उनके बारे में आपको बता सकता हूँ कि इनकी आवश्यकताओं की मुश्किलें बहुत ही ज़्यादा हैंगी क्योंकि इनको कई लोग बहुत नीचे मानते हैं और इनको पढ़ाई अढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है शिक्षा और स्वास्थ्य की बुनियाद पर इन्हें बहुत ही ज़्यादा जो कह सकते हैं कि जो इन्हें दूर रखा जाता है और शिक्षा के माध्यम इनके पास बहुत कम होते हैं क्योंकि इन जनजातियों पर शिक्षा बहुत ही कम लेवल पर होती है और इनका स्वास्थ्य जो होता है वो वो तो अच्छा होता है क्योंकि ये ख़ुद को ठीक रखना जानते हैंगे और संसाधनों पर भी इनके पास ज़्यादा संसाधन नहीं होते हैं क्योंकि ये ख़ुद को प्राइवेट रखना ज़्यादा पसंद करते हैंगे और मुश्किल जो होती है इनको वो मुश्किलें यह होती हैं कि ये जो बाहरी नेचर होता है और जो बाहरी डेवलपर डेवलपमेंट होता है उन से काफी ज़्यादा दूर हैं और इस लिए यह जो इलाक़े हैं या फिर यह जो जनजाति हैं ये अपने आपको दूर रखे हुए हैं इन सब चीज़ों से जिससे ये ख़ुश रहें सुख संपदा से रह सकें और अपने आपको ख़ुश महसूस करवा सकें और काफ़ी सारी मुश्किलों का जो है इनको सामना करना पड़ता है और इन मुश्किलों को देखते हुए जो हमारी गवर्मेंट है और जो हमारी मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो इस पर काम कर रही है जो कि जल्द से जल्द इस चीज़ पर कुछ निर्णय लेगी और इन आवशक्ताओं की पूर्ति करेगी और इन बुनियादी चीज़ों पर ध्यान देगी